तव्हां बोड ऑफ बिजली विभाग बोर्ड ऑफिस मां पिया ॻाल्हायो मां राहुल पियो ॻाल्हायां ऐं मां अजमेर में रहंदो आहियां मूंखे हिकु कमु तव्हांजी सो सो सहायता खपे मां हिकु अपाटमेंट में रहंदो आहियां ऐं पिछ पहिरीं छह साल खां ऐं हींअर मां पंहिंजे अपाटमेंट खे ख़रीद खाली पियो कयां त मुंहिंजो मकान मालिक पियो चए की मूंखे लास्ट मिटी मीटर जे रीडिंग जो बिल खपे त तव्हां मूंखे मुंहिंजे मीटर जो लास्ट रीडिंग लिकाए करे ॾेई थो सघो ऐं हुन जो जो बि चार्ज थींदो मां भरे छॾींदुमि तव्हां मूंखे मीटर जो रीडिंग निकारे ॾेई करे सघो था हुन खां मूंखे मकान मालिक के ॾेई करे मूंखे हुन जी सारी वठणी आहे अछा तव्हांखे छा छा डॉक्यूमेंट ॾियणा पवंदो हुन लाइ अछा आधार काड पैन काड पिछ्ले टे महीननि जो बिल ऐं ठीकु आहे हिकु फोटो ठीकु आहे

हिन खां पोइ केतिरो टाइम लॻंदो हिन खे ऐं चार्ज घणो लॻंदो ॿ सौ रुपया हलो ठीकु आहे